मां हमेशह क्रिकेट गेम खेॾंदो आहियां छो की हुनमें असां इमोशनली ॼाम अटैच हूंदा आहियूं जीअं त असां जॾहिं भारत पाकिस्तान जी मैच हुंदी आहे तॾहिं सभु इमोशनली अटैच थी वेंदा आहियूं सभु हिकु जॻह हिकु जॻह ते गॾु थी वेंदा आहियूं पंहिंजी भारत जी टीम खे जाम उत्साहित कंदा आहियूं की असांजी भारत टीम वर्ल्ड कप खटंदी ऐं जॾहिं भारत टीम वर्ल्ड कप खटंदी त असां सभिनी जीत जो मौक़ो ईंदो आहे त ईअं असांखे क्रिकेट जाम सबकु सेखारींदा आहिनि की असां जवान खे बि हीअ सबक सेखारियूं की देश लाइ असांखें बि वॾा कमु करणु खपे की असां बि क्रिकेट खेली करे भारत देश जो नालो रोशन कयूं ऐं हुनखे भारत देश खे वर्ल्ड कप खटायूं